अगरि कम जे जॻहि ते मूंखा काई ग़लती थी वेंदी आहे ऐं कोई मूंखे वॾो समझाईंदो आहे या कोई नंढ़ो त मां उन पंहिंजी ग़लतीअ खे ठाहींदी आहियां पर अगरि कोई बिना मतिलब जे कुझु ॻाल्हियूं चई मूंखे परेशान कंदो आहे त मां हुन खे ॻाल्हियुनि खे ध्यान न ॾींदी आहियां ऐं पंहिंजी ख़ुशीअ में रहंदी आहियां